न'खराव हिन्जाव आरो हौवाफोरनि हाबाया जाहैबाय हौवाया हौवाया जाहैबाय मोनसे बोलोगोनां हिसाबै जोङो गनायनानै लानाय जायो आरो हिन्जाव माहारिया जाहैबाय बिसिनि हौवानि रुजुनायाव बोलोआ एसे खम जायो दा बेखायनो जोङो होवा हिसाबै जोङो बांसिन बोलो गोनां खामानिखौ जोङो मावनो हासिननाय हिसाबै मावनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय उन्दै उन्दै खामानिखौ जोङो हिन्जाव माहारिनि सुबुंखौ मावनो होनांगौ जानानै फैयो आर बेबायदि होननानै जोङो हौवायाजे बोलो गोनां हाबाखौल' जोङो मावनांगौ बे बेबो नङा जोङो माखासे होन्जावनि जेनाखि हाबाफोर बेखौबो जोङो हेफाजाब होलायनानै जोङो मावोब्ला एसे गोरलैसिन जायो आरो हानायखिनि हौवाफोरनि हाबाखौबो जोङो हिन्जावफोरा मदद होलाय नांगौ जानानै फैयो बेखौनो जोङो बुंनो हायो दानिया न'खराव आरो हौवा हिन्जावनि गेजेराव खामानिया माब्रै रानजानाय बेखौ होननानै बुङोब्ला जोङो हौवा आरो हिन्जाव हिसाबै जोंहा खुनु फारागथि थानो थानाय जाया आरो जोङो समान लेबेलै जोङो लानांगौ आरो हागौ मानि जोङो हेफाजाब मदद होलायोब्लासो जोङो जोंनाव गोजोन थासारिया फैयो हौवाया जाहैबाय सासे ओरैबायदि सुबुं जायो सुबुं माने बाहेरानि खामानिखौ जोङो बांसिन हौवा सुबुंफ्रा जोङो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मावनोबो हानाय जायो आरो हिन्जाव माहारिनि सुबुंआ जाहैबाय न'आव थानानै न'नि खामानिखौ बांसिन जोङो मावनो गोनां जायो दा बे हिसाबै जोङो बाहेरानि खामनिखौ जोङो हौवाया हौवा सुबुंआ मावोब्ला जोंहा गोरलै जानानै फैयो जोंङो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जों अफिस मावख'फ्राव जुदि जोङो हौवा मानथिफ्रा महैयोबा जोङो माने गोरलैसिन जायो बे जाबाय जोङो हिन्जावनि हाबाखौ जोङो न'नि खामानि मावग्रा हिसाबै राननाय जादों आरो हौवानिखौ जोङो बायरायाव मावग्रा हिसाबै जोङो बाहागो लानायजायो बे दानिया हाबाफारिया माब्रै सोलायबोदों होननानै बुङोबा बेथ' सिमप्लि जोङो गोरलैयैनो जोङो साननो हानाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो हौवा आरो हिन्जाव मोनसे बाहागोआ दंखायो माने बे हिसाबै जोङो हौवाफोरनि हाबाखौ जोङो जोङो बेबायदिनो जोंनि गोब्राब गोब्राब खामानिखौ जोङो मावनो हायो हिसाबै जोङो मावहोनाय जादों आरो बे थाखानाय हिसाबै खामानि हिसाबै जोङो माखासे नुनाय खामानिखौ जोङो सिगां समनिफ्रायनो जोङो हिन्जाव माहारिनि सुबुंनो मावहोनाय जायो दा बे हिसाबैनो जोङो फारागा जेबो गैया आरो सोलायबोनायाबो बेनो सिगां समनिफ्रायनो जोङो हानाय हायैनि सायाव माब्रै बबे खामानि सुबुंनो सुबुंनो माबायदि हाबाखौ हाबाफारिखौ होनो हायो बे हिसाबै जोङो मावहोनाय जादों आरो बेनो जाहैबाय मोनसे हाबाफारि सोलायबोनाय हिसाबै जों बेखौनो बुंनाय जायो दानाय लुनायानो जा सनाय खावनायानो जा बे जाहैबाय हिन्जाव माहारिनि बा हिन्जाव सुबुंफोरनि हाबा हिसाबै जोङो बेखौ सोलिबोनाय आरो माखासे जोङो बाहेरानि जेनाखि गोब्राब खामानिखौ बेखौ जों हौवा सुबुंफोरनो मावनो हायो हिसाबै मावहोनाय जादों बेनो जाहैबाय सिगां समनिफ्रायनो सोलायबोनाय